जय झूलेलाल मां तरुण थो ॻाल्हायां मूंखे हिकिड़ी टैक्सी खपे मूंखे कुरला खां वठी करे दादर ते वञिणो आहे असां चारि ॼणा आहियूं ॾिसो तव्हां ड्राइवर घणी देरि में मोकिले सघो था जय झूलेलाल